हाँ मैंने बहुत सी ऐसी विडिओ कॉन्फ्रेंस में अपने मतलब बहुत से लोगों से बात किया है और इसका अनुभव भी बहुत अच्छा होता है इसका कारण यह था जब वह पिछले दो तीन चार वर्ष पहले जब कोरोना आया था तो सारे अपने देश में लॉकडाउन किया गया था जिसके कारण कोई भी आना जाना या अपने बाहर कार्य करने में असमर्थ होता था इसमें हमारे जो अपने स्कूल की जितनी भी पढ़ाई लिखाई थी वह सारी नहीं हो पा रही थी इसके निवारण के लिए ही वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे कि जूम और गूगल एप के थ्रू इन सब के माध्यम से हमारी क्लासिस भी लगाई गई थी इसका बहुत ही अच्छा था क्योंकि हम इससे अपने क्लासों को मिस मिस नहीं कर पा रहे थे और इससे इससे हम अपने जो मेहनत का जो भी कार्य होता है वह हमें इस पर समझाया जा रहा था इस पर सिर्फ औडियो ही नहीं वीडियो के माध्यम से भी समझाया जाता है किस प्रकार कार्य करना चाहिए और रही मेरे अनुभव कि बात इसके बारे में तो मेरा अनुभव बहुत ही पसंद मेरे को पसंद आया क्योंकि कोरोना काल में हम किसी से भी मिल नहीं सकते थे न बात कर सकते थे इस इसके माध्यम मतलब कोरोना काल में एकदम व्यक्ति अकेला पड़ चुका था लेकिन इसके माध्यम से हम सभी को एक दूसरे से मिलने में बहुत ही सहायता हुई है हम एक दूसरे से फेस टू फेस बात करके और अपनी परेशानियों को सामने रख कर इस एप इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने बहुत ही अपना अच्छा समय बिताया है और इससे हमारी पढ़ाई को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ यह भविष्य में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और इसका यह ही नहीं बहुत ही अच्छे अच्छे यूज में आती है क्योंकि किसी कि अगर मीटिंग होती है और वह को जैसे कोई अलवर है कोई कोटा है वह एक दूसरे से नहीं मिल सकता लेकिन वीडियो कफ्रेंसिंग के माध्यम से यह एक दूसरे को काम कर सकता है एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर सकता है जिससे हमें यह अनुभव होता है कि यह यह हमारे सामने ही बैठ कर बात कर रहा है और इ बात करने में कोई परेशानी नहीं होती है यह एक बहुत ही उपयो उपयोगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप है मैं तो यही मानता हूँ क्योंकि यर बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं प्रदान करता है इसके माध्यम से ही इसके माध्यम से ही हम लोगों को यह पता होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं कौन बोल रहा है क्या चल रहा है हमें इस सब के बारे में पता चलता है और मेरी तरफ से यह मेरे लिए बहुत ही पसंदीदा एप है